بہت سارے طریقے جن کے ذریعے مقامی فنکار ہمارے مقام اور ریاست کے فن کے اوپر ثقافت کو مجموعی طور پر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہماری ثقافت کو برقرار رکھنا ہمارا سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے کیونکہ اگر ثقافت ہی نہیں رہے گی تو پھر ہمارا مقامی فنکار ہونا کس کام رہے گا اور اسی طریقے سے مقام اور ریاست کے فن پر مجموعی ثقافت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے ہم تمام لوگوں کی ہم ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا جاننا ہم لوگوں کو ضروری ہوتا ہے اور اس مقامی فنکار کے بارے میں ہم تمام لوگوں کو اچھی جانکاری ہونی چاہیے جس کی کوشش ہم لوگ مسلسل کر رہے اور کرتے رہیں گے